جی ہاں یہاں چند مشہور اردو محاورے اور کہاوتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اونٹ کے منہ میں زیرہ بہت کم مقدار میں دینا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے غلط کرنے والا ہی دوسروں کو الزام دینے لگے نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر کے بھول جانا ان داتا سب کا ساتھی جو سب کو کھانا دیتا ہے وہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہو وہی غالب آتا ہے چوری چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے بری عادتیں مشکل سے چھوڑتی ہیں ڈھول کی آواز دور سے سنائی دور سے سہانی دور سے چیزیں اَچّھی لگتی ہیں لیکن قریب سے جانے پر حقیقت کا علم ہوتا ہے اونٹ کے پاؤں میں بیل کا پاؤں غلط جگہ پر ہونا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا واضح چیز کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس جانا یہ کہاوتیں روز مرّہ کی زندگی میں حکمت اور تجربے کو ظاہر کرتی ہے اور مختلف موقعوں پر مناسب رہتی ہیں